मेरे बचपन की सबसे प्यारी यादें तो यही है कि हम सब बचपन में जितने भी भाई वगैरह थे सब साथ में खेलते थे नानी के घर पे जाते थे वहीं पे मौज मस्तियाँ करते थे गाना गाते थे डांस करते थे खेलते थे पूरे गाँव में हम घूमते रहते थे पैदल उधर हम कोई भी चीजें वीजें खाने जाते तो साथ में जाते थे ये सब जो चीजें थीं ये सब बहुत ख़ास थी इनसे मैं मेरे गाँव से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और उन सब भाइयों से भी आज भी मेरी बातें होती उन सबसे